हेलो हेलो हँ कहैत रहली हऽ अहाँके नाम कथी हऽ हँ आप कहाँ से बिलोंग करै छै अच्छा अहाँके कोन से तऽ कनी अहाँके विषय मे कुछो बताउ अभी से आप सोचने छियै कि आप कोन कोन चीज कविता लिखियै तऽ अहाँके कोइ आओरो विषय ना पसन्द छै अहाँके छै तऽ के बारेमे कुछो बताउ आ अच्छा ठीक हए तऽ अहाँ हम अहाँ से हम कुछ देर बाद हम अहाँ से बात करब